हॅलो हां ज्वॅलर्स न्ही आं म्हाका म्हगेलें चलयेचें लग्न आसा तर म्हाका एक हें जाय आशिल्लें गोल भांगर जाय आशिल्लें पूण गोल्डन अशें गोंयचें पण एक आं हें म्हाका पाटली बी जाय आनीक गळ्याक बी जाय गळ्याक कितें आसा तुमचे कडेन चपला हार कसो कसो पडटलो आनी असो कितले लागता ताका ग्राम चपला हाराक हय बजेटाचें हें ना पूण आं आनीक अशें चपला हार एक म्हाका जाय आशिल्लो आनी अशें तुमचे फेती बी कितली

आं ग्रामा फाटल्यान आनी अशें आता म्हाका तीन चार तरी नग जाय आशिल्ले होय चपला हार जाय आशिल्लो एक पाटली जाय आशिल्ली आनीक नाकान नथ जाय आशिल्ली मोत्याची मोतयाची येता भांगतीळो तसो करता हय वयर कपलाक लावपाक तशें बी जाय इवन हय फुलाची होय फुलाची आटी येता आनी गळ्याक दुसरें अशें भशेन आनीक कितें आसा तुमचें कडेन हय आं तशें पूण सगळें हें करून अशें हें जातलें म्हाका डिस्कावन्ट मेळटलो न्ही आं तशें मेळटलें हां हां आनीक ती तुका सायज बी जाय न्ही तेका हां तेगेल्या हाताची सायज आनी पाटली बी हें करपा आसतना सायज जाय पडटा आनी पाटली अशी कितली कितल्या ग्रामाची पडटली बरी जावपा जाय साडे तीन हां हां आनीक गोठ बी करपा आसल्यार बाजू हें बी बाजूबंद बी तशें हां हां हां आं हां तशें जाल्यार हांव हां तशें जाल्यार हांव तुका येवन सायज दितां आं आं आं आं